नोंथाङा आंनो नोंथांनि गामिनि सोमोन्दै गुसुङै खिन्थानो हागोन ना औ हागोन जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय सुबायझार आरो पस्ट आ हुल्टुगाव जिल्ला क'क्राझार बिटिएडि आसाम आरो जों गामियाव गासै न'खरा फिफ्टि फर बाजिब्रैथा न'खर दं आरो बाजिब्रैथा न'खरावहाय जों टटेलि बर'गोजाजोब आरो बेवहाय धोरोमफोरा गलाय गथाय जेरै जोंनियावहाय धोरोमफोरा दङ ब्रह्म बाथौ आरो ब्रह्म तानु आरो रक्त बलि दं बुलि रक्त नाथाय